हैल्लो हांजी हां पाइनएप्पल ऐ चाकलेट ऐ स्ट्राबैरी ऐ तुसें कोह्का चाहिदा अच्छा अच्छा तुसें किन्ना लोड़दा ढाई किल्लो चलो कोई निं ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ हां इयां ते बड़े पैसे लैन्ने अस कुसै शा लोकें शा चलो तुसें सस्ता लाई ओड़ने आं हां नेईं नेईं अस सारा फ्रैश माल तैह्लूं लोक आर्डर देन ते अस तैह्लूं गै बनान्ने हां हां अच्छा तुसें कल लोड़चदा केक ठीक ऐ ठीक ऐ हां बा तुसें केक शाम्मी चाहिदा जां बड्डे पैह्र जां दपैह्री अच्छ अच्छा पाइनऐप्पल फ्लेवर अच्छा चलो ठीक ऐ फ्ही ठीक ठीक